हमारे लड़के पढ़ रहे हैं पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं बड़ा भी बेटा पढ़ रहा है मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा बन जाए कोई सरकारी नौकरी मिल जाए छोटा भी पढ़ रहा है ओ भी सोच रही हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख लें बेटा मेरा अच्छा पढ़ाई करे सरकारी नौकरी भी मिल जाए अच्छे लाइन पे जाएँ गलत लाइन ना जाए भाई सही कहें अच्छा अच्छा उन लोग सोचें थोड़ा आगे बढ़ें यही मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे नौकरी करें पढ़ाई लिखाई से अच्छी करें और थोड़ा सरकारी ओरकारी नौकरी मिल जाए यही मैं सोच रही हूँ मेरी एक बेटी भी है वो भी अच्छा पढ़ रही है सही पढ़ रही है अच्छा नंबर भी लाती है और पढ़ाई अच्छा कर रही है मैं सोच रही हूँ कि वो भी पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा बन जाए कोई अच्छा सा नौकरी मिल जाए और तो थोड़ा अच्छा उसको घर बर मिल जाए और अच्छा शादी कर दूँ अच्छा जिंदगी भाई सभी माँ बाप सोचते हैं कि अच्छे मेरे बच्चे पढ़ें अच्छे लाइन पे जाएँ और उन्हें सोच रही हूँ मेरी बेटी भी अच्छी भाई पढ़े उसका शादी ओदी कर दूँ अच्छा घर बन ओन जाए औ मैं सोच रही हूँ मेरा पति भी नौकरी कर रहे हैं रात दिन भाई मेनहत कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ गाड़ी हो जाए उनकी और गाड़ी भी हो जाए थोड़ा खेती बारी हो जाए गाँव में थोड़ा जगह भी ले लें खेत भी ले लें मैं भी मेनहत कर रही हूँ अच्छे काम कर रही हूँ कि मेनहत कर रही हूँ अच्छे काम कर रही हूँ कि मैं भी सोच रही हूँ भाई मेरा सही हो जाए थोड़ा खेती बारी हो जाए और भैंस गोरू भी रखी हूँ उसका मैं खिलाती हूँ पिलाती हूँ मेनहत करती हूँ सोचती हूँ कि भाई इसी से मैं अपना आगे थोड़ा काम बढ़ाऊँ थकती नही हूँ करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ा भाई जे थकूँ ना थोड़ा भाई हमारा भी गरीबी थोड़ा दूर हट जाए काम करती रहती हूँ और थोड़ा एक और गाय ओय ले लूँ भाई उसी से मैं अपना काम करूँ यही सोचती हूँ ऐसे करती हूँ